नमस्ते और बताइए ठीक है हमारा भी अपना बताइए क्या काम है

कानपुर आप लोग को जाना है हमारे पास तो गाड़ी है आप कितने लोग जाओगे दस लोग दस लोग का भाड़ा कम से कम सात हजार तक है कानपुर जाने के लिए और क्या सात हजार तो जाएगा ना इतना दूर भी है ये तो देख लो

ओ इतना इतने में चले जाएगा इतने में तो अभी यही भी नहीं जाता इलाहाबाद नहीं जाता कानपुर का बात बोल रही हो आप आठ सौ में दस लोग जाओगे ही हम जानते हैं हमारे लिए आप कह रही हो ऐसा थोड़ा सा हम अपना भी भाड़ा तो लें नहीं लें तेल का तो ले रहे हैं सात हजार सात हजार तो चलेगा कितना बारे में आप बताओ जाना चाहती हो उतना बोलो बस पाँच हज़ार इतना में जाओगी तुम इतना में हमार पेट्रोलो का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है बोलो तेल के लिए तो कुछ दे दो वहाँ तक जाना चाहते हैं छे हजार नहीं साढ़े छे हजार दो उतने में चलें ठीक है अरे इतना दस लोग दस लोग जाएँगे भाड़ा भी दस लोग का रखो कितना होगा और हम लोग तो बुक करके जा जा रहे हैं ले के तो नहीं होगा दस लोग का छ हजार बोलिए तो अपना रेट नहीं ले रहे हम तो तेल का भाड़ा ले तेल भी कितना महंगा हो गया है देखो आगे इतना मेहनत तो चलो हम भी चल रहे हैं ऐसे घूम लेंगे हाँ साथ में हम आप मेला करके चली आओगी तो हम जानते हैं पर हाँ कैसे जाओगी ये बताइए